जोंनि क'क्राझार जिल्लानि बारहावायाबो दा गोदोनिफ्राय बांसिनानो जाबोबाय मानो होनोबा दा गारि मथरनि अनजिमायाबो बांसिनानो जाबोनो हमबाय आरो आङो बेयाव थानाय क'क्राझाराव थानाय समावहाय मानि दैबाना जानायखौबो गोबां मोनबोनाय जाबाय गोबां अखा हायोबोलानो गोबां बिबांनि अखा हायोब्लानो गोबां बिबांनि दैआबो जमा जानानै माने दै बाना जानायखौ आङो मोननो हाबोदों आङो आंनि जिउनि गेजेरजों बोथोरनि सोलायनायखौ गोदोनिफ्रायनो गोबाङै मोनबोदोंखौनो होननानै बुंनो हायो